हमर जे किछु पसन्दीदा जे बाइक छै ओ अपाचे छै जेकि ओकर माइलेज बहुत अथी नीक दै छैथ स्पीडो बढ़िआँ पकड़ै छथि जे ओकर खासियत जे छै ओकर मशीनके ओ एक सओ साठि सी सी के रहय छथि जेकि ओ एकेबेर एक्सक्लेरेटर जे दै छियनि ओ तुरन्ते जे छै ओ पिक अप पकड़ि लै छनि इसे जो है इसीलिए हमर बाइक ड जे छै हमरा लेल महत्वपूर्ण अछि हमर बहुतेक नीक पसन्दिदा जे छै ओ अपाची छथि जे कोनो बाइकसँ कोनो ड्रीम जेनाकि हमर ड्रीम रहय छलाह अपाचीके ओनाहिते जे छै बाइकिंगके यात्रा कोनो बाइक आरामदायके नहि छै जइ दुआरे जे छै हम अपन बाइक बहुतेक नीक पसन्दिदा छथि तै दुआरे हम अपन कतहु जे जायब हम अपाचे गाड़ी लअ कऽ अपन खूब यात्रा करय छी